असांजे आदिपुर शहर में जेको भोजन आहे ॾाढो सवादी मिलंदो आहे जेको खाईंदो आहे ज़रूरु सिंध खे यादि कंदो आहे हितां जा मालपुड़ा हितां जी जेकियूं आहिनि दाल पकवान ऐं जम्मू हिनखां सवाइ जुमड़े मल जा समोसा इहे ॾाढा लज़्ज़दार मिलंदा आहिनि ऐं ख़ासिकरे हिते पकवान चवंदा आहिनि जीअं असांजे महालक्ष्मी सॻिड़े ते सतपुड़ा हूंदा आहिनि अहिड़ी तरह जा ठहियल हूंदा आहिनि पकवान चवंदा आहिनि हू बि ॾाढा सवादी हूंदा आहिनि त थोरो ई तव्हां हलंदा असांजे हिन आदिपुर जे चकरे पासे हिते हिकिड़ो गांधी समाधी ठहियल आहे इहा गांधी समाधी जेका आहे सो गांधी धाम जो इतिहासु ॿुधाइनि थियूं जॾहिं गांधी धाम ठहियो उनजे पुठियां जेको आहे सो सिंध जो विर्हांगो थियो उणिवीह सौ सतेतालीहनि में त महाराव ख़ासि करे सिंधियुनि जे लाइ हिते सिंधियुनि जे रिहाइश जे लाइ ज़मीन ॾिनी हुई उन वक़्ति हुनजो नालो सरदार गंज हो पर टीह जनवरी ते जेॾी महिल सुबुह जो इहो अनाउंस थियो त महाराव असांखे ज़मीन ॾिनी आहे उन ॾींहं ते महात्मा गांधीअ जो देहांत थियो उनजे बारहें ॾींहं ते याने बारहं फ़रवरीअ ते उनजो नालो गांधी धाम चयो वियो इन जे करे हिन्दुस्तान जे अंदरि ॿ ई समाधियूं आहिनि गांधी महात्मा महात्मा गांधीअ जूं हिक दिल्लीअ में ऐं बि असांजे आदिपुर गांधीधाम में गांधी समाधी आहे ऐं उन महात्मा गांधी जे नाले सां ई हिन शहर जो नालो गांधीधाम पयल आहे कपिड़ो त हितां जो ॾाढो मशहूरु आहे ख़ासि करे बांधणीअ जी जेकियूं ड्रेसूं आहिनि ऐं हथ सां जेके मढ़ियल जेके कपिड़ा आहिनि उहे माण्हू ॾाढो शौक़ सां पाईंदा आहिनि ऐं हितां खां फ़ॉरेन ॿायर विदेशनि में बि इहो कपिड़ो वेंदो आहे ड्रेसूं वेंदी वेंदियूं आहिनि हुननि खे माण्हू ॾाढो पसंदि कंदा आहिनि